आं आंनि बिबार बारिखौ सामलायनो थाखाय बिदिनो गोबां बे बिबारफोरखौ हासार होनाय जायो आरो एम्फौफोरनिफ्राय बासिनो थाखाय आं बिबाराव गोबां हासारफोर होयो आरो दै सारनानै होयो बिबारखौ मोजां साफा खालामबाय थायो एसे एनै गांसो रज'ब्ला बिबारखौ आं साफा खालामो आरो बिबारखौ नांगौ खिनिनि दै होयो आरो बिबारखौ सानफ्रोमबो फोसाब्बाय थानानै दै लुबाय थायो बे बिबाराव आं गोबां बिदिनो आरो गोबोरखि हासार बायदिसिना होनानै आं बिबारखौ मोजां खालामो आरो बिबारनि सोरगिदिं थानाय बे गासैबो हाग्राफोरखौ फुनानै आं बिबारखौ साफा खालामो आरो बिबारनि गासिबो हाग्राफोरखौ फुनानै आं मोजां खालामो बिबारखौ मोजां खालामनो थाखाय आं बिबार बारिखौ बेरा दुमथे जोबनानै होयो आरो गोबां बिबारफोरखौ फोसाब्बाय थायो आरो बिबारनि गासैबो खना खनलाफोरखौ आं सिबस्रांजोबनानै बिबारखौ दै लुयो आरो बिबारनि खना खनला थानाय गासैबो एम्फौ जानायफोरखौ नायनानै आं हासार होयो दै लुयो आरो बिबाराव गोबां जेंनाफोर जानाय हाग्रा आरो गोबां बोरमाफोर बिदिनो जिब जुनारफोरा बिबारखौ बुस्रांफैनो आरो गोबां नाख्रेबनो नाजायो आं बेफोरखौ मोजां जोथोन लायो आरो बेनिखायनो बिबारा गोबां मोजां जायो बिबारखौ आं गोबां साफा खालामबाय थायो आरो बिबारनि सोरगिदिं थानाय गासैआवबो आं मोजां बिबारखौ लाखियो आरो बिबारनि सोरगिदिं थानाय गासैबो बिबारफोरखौ मोजां लाखिबाय थायो